मेरी प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा पहले से लेकर के कक्षा आठवीं तक सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ा फाटक जबलपुर से हुई कक्षा नौवीं से कक्षा बारहवीं तक की पढ़ाई मैडे मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर से की वर्तमान में मैं बी पी ई एस बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षण विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ